आङो गुबुन गुबुन वार्काउटफोरखौ जेरै ट्रेलाव खारनाय आरो स्प्रिन्ट इन्टारवेल्सखौबो खालामनानै नायफेरबाय आङो गोदो ओन्दैनिफ्रायनो जेब्ला आं नबदयाव फरायोमोन अब्लानो फुङावहाय जोंनाहाय पि टि जायोमोन फिजिकल एडुकेशन ट्रेनिं होनबा जोङो फुङावहायनो सिखारनानै बा थामजि बाजियाव सिखारनानै जोङो मोनसे मर्निं एटेन्डेन्स जायोमोन बिनि उनावहाय जोङो ब्रैजौ मिटारावहाय खननै खारदोंमोन आरो बे खननैयानो जाबाय जों सानसेयाव दाइनजौ मिटार खारनाय जायो मोन आरो बेलासि समावबो स्कुल गनानै आरो एतेनडेन्स इविनिंगनि एटेन्डेन्स जोबनानै गेम्स गेलेनाय टाइमावहाय आङो खारनाय जायोमोन बेफोरो ब्रैजौ मिटारावनो बांसिन जायोमोन आरो आङो ट्रेलावहाय खारनानै नायफेरबाय जायो आङो मोजां मोनदों नाथाय आङो ओरैनो ग्रा ग्राउन्डाव आरो बिदिनो फोथाराव खारनायखौहाय साबसिन मोनदों आरो जेरावहाय गुसु गुसु बारबो मोनजानो हायो मोनसे जायगायावनो जोबथेनाय बायदि मोना आरो आं मिथिंगानिफ्राय गोबां हेफाजाब मोननाय बायदि मोनो फोथारफ्राव खारोब्ला आरो आङो बिदि स्प्रिन्ट इन्टारवेल्सखौबो खालामनाय जादोंमोन जे आङो मोनसे खारनायनि टाइम बानायो आरो मोनसे रुटिन बानायो जायजों आं खारो आंनि थाखाय खारनायहाय जोबोद गोनांथि मानोना बिहा आंनि देहाखौहाय थि लाखिनायाव आरो गोख्रों लाखिनायावहाय हेफाजाब होयो खारनायनि उनावहाय आङो खाराल' आङो जोबोद बुरजा दैबो लोङो आङो थाम लिटार दैखौनो सानसेआव लोंनाय जायो आरो बिदिनो आङो बिनि सायावहाय गोबां मोजां गोदान गोदान खागोदान फिथाइ सामथाइ जानाय जायो आरो ओंखाम ओंख्रिखौबो आङो मोजाङै जायो जायजों आंनि देहाया थाजिम जायो जोङो खारनायखौल' नायनो नाङा आरो आंनि मथेबा आङो खारनायजोंबो लोगोसे आंनि जानाय थानाय आंनि रुटिनखौबो थाल लायो जेजोंहाय आंनि देहायाहाय गोगो थायो आं देहाखौहाय गोख्रों खालामनो थाखायहाय खारनायनि लोगोसेनो माखासे एक्सारसाइस खालामफायो बेफोर एक्सारसाइसखौ आङो खमैबो थामजि मिनिटनिफ्राय से घन्टासिम खालामनाय जायो बिदिनो खारनाया आंनि देहानि थाखायहाय ओन्दै समनिफ्रायनो खारबोनाय जानायखाय आंनि देहाखौ दा गोख्रों मोनो आङो नांगौ समावहाय बबेहाय जेनोबा थांनायावहाय जेनोबा बास हमनांगौ मानांगौ जायो एखमबा हास्लाबा बा आं जोबोद बेफोर सामफ्रामबोनि ट्रेनिं खारनायाहाय आंनि थाखाय हेफाजाब होयो बिनि थाखायनो खारनाया आंनि थाखाय जोबोद देहानि थाखायबो आरो आंनि समायनि थाखायबो हेफाजाब होबोगासिनो दङ' एसेनोसै